ईअं त मूंखे रोटीअ में सभु कुझु ठाहिण ॾाढो सुठो लॻंदो आहे पर मूंखे दालि चांवर वधीक पसंदि आहिनि उनखां वधीक मूंखे भुॻा चांवर ऐं तरियल भाॼियूं वधीक सुठियूं लॻंदियूं आहिनि तरियलु भीड़ियूं तरियलु वाङणु ऐं पटाटा मूंखे इलाही वणंदा आहिनि ऐं मुंहिंजे घर में त सभु पकोड़नि जा वधीक शौंक़ीन आहिनि अगरि पकोड़ा ठई वञनि त सभु ख़ुशि थी वेंदा आहिनि ॿ डींहं गुजरींदा न आहिनि की हर कंहिंखे पकोड़ा खाइण जो दिलि थींदो आहे अगरि मां घर में दालि ठाहियां त हुन सां बि उन्हनि खे पकोड़ा खपंदा आहिनि अगरि टे चारि ॾींहं गुजरी वञनि त उन्हनि खे ॿियो कुझु यादि अचे न अचे पकोड़ा ज़रूर यादि ईंदा आहिनि पोइ चाहे उहे कंहिं बि तरह जा पकोड़ा हुजनि आलू जा वाङण जा पनीर जा अगरि कोई महिमान अची वञे त पोइ त हुन जी रोटी बिना पकोड़नि जे पूरी ई न थींदी आहे जॾहिं बि कोई घर में महिमानु ईंदो त पकोड़ा मुंहिंजे घर में ज़रूर ठहींदा आहिनि ऐं पकोड़ा ठाहिण में मूंखे ॾाढो टाइम लॻी वेंदो आहे छो की हर वैरायटी जा पकोड़ा ठाहिणा पवंदा आह्नि आलू जा बसर जा वाङण जा ऐं पकोड़नि पकोड़ा ठाहिण लगू त कंहिंखे बि तसल्ली न थींदी आहे पकोड़ा बसि खाईंदा वञू खाईंदा वञू कंहिंजो मन ई न भरिजंदो आहे की अञा ब हुजनि अञा बि हुजनि इन करे पकोड़ा ठाहिण में मूंखे इलाही टाइम लॻी वेंदो आहे पर मूंखे घर में सभिनि खे पसंदि आहिनि हिन करे मूंखे हर ॿिए टे ॾींहं ठाहिणा बि ज़रूर पवंदा आहिनि ब्रैड जा पकोड़ा बि मुंहिंजे घर में इलाही पसंदि कया वेंदा आहिनि नाश्ते में घणो करे मां ब्रैड पकोड़ा ई ठाहींदी आहियां छो की सभिनि खे पसंदि अची वेंदो आहे नाश्तो अगरि मां घर में अगरि मां नाश्ते में ब्रैड पकोड़ा ठाहियां त इन करे मूंखे अ वधीक पकोड़ा ठाहिण जी अ पकोड़ा ठाहिण में वधीक टाइम लॻी वेंदो आहे